मां ॿिया कोई नृत्य नथी ॼाणियां पर मां गुजरात में रहंदी आहियां त मां गुजरात जो सांस्कृतिक नृत्य गरबा आहे गरबा गुजरात जी जान आहे नंढा वॾा सभु गरबा कंदा आहिनि ऐं गुजरात जी जेका सांस्कृतिक नृत्य आहे उहो गरबा ई आहे ॿुढा माण्हू बि गरबा करे पाण खे ख़ुशि कंदा आहिनि गरबनि जी राति स साल में ॿ दफ़ा गरबा ईंदा आहिनि त गरबनि जी राति माण्हू इलाही दिलि सां ॾिसंदा आहिनि गरबनि में अमीरु ग़रीबु नंढो वॾो सभु गरबा करे सघंदा आहिनि ऐं गरबा करण लाए करण इलाही सहूला बि आहिनि ऐं सभु गरबनि खे करण लाइ ख़ुशीअ जो मौक़ो ॻोल्हींदा आहिनि जीअं शादी हुजे ॿारनि जो जनमु हुजे त गरबा कंदा आहियूं गुजरात जी जान गरबा आहिनि गरबा शहरुनि में सभु कंदा आहिनि ऐं सभु हिकु साथु ई कंदा आहिनि इन जे करे गरबा ई सभिनि खे गॾु कंदा आहिनि गरबा इहो सांस्कृतिक गुजरात जो नृत्य आहे